किसान आत्महत्या पर एके गो विचार अछि कि जेभी किसानके अगर अथि क्षति हो जाइत छै फसलमे क्षति हो जाइत छै कोइ साल सुखाड़ पड़ि जाइत छै कोइ साल ओकर फसल ठीकसँ नहि उपजैत छै कोइ साल पानिके कारण फसल बरबाद हो जाइत छै कोइ साल बेसी पानि बरसात होइत छै तऽ बरबाद हो जाइत छै तऽ एहि पर किसान सभकेँ सरकारकेँ लोन लेले रहै छै ओ लोन माफ कर देवेके चाही क्षति जे भेलै ओकर मुआवजा देवेके चाही जैसे डीजल अनुदाम मिलैके चाही हर चीजके व्यवस्था होएके चाही ई सभ व्यवस्था नहि होइत छै एहिके कारण किसान सभ अपना आत्महत्या कर लैत छै आओर जब आत्महत्या हो जाइत छै तब जाकऽ सरकार सरकार किछु कहैत छै चाहे करैत छै ई सभ अच्छा नहि लगैत छै ओहिसँ पहले सरकार जे छै ककरो अगर दश बीघाके क्षति भए गेलै ओ पाँच लाख लोन लेने छै तऽ ओकर लोन माफ कर देल जाए देवेके चाही सरकारकेँ कभी कभी होइत छै कि डीजल अनुदान नहि मिलैत छै एहि पर सरकारकेँ किछु विचार करैके चाही कि पाँच बीघा वालाके कितनाके डीजल मिलैके चाही कि करैके चाही तऽ ओ सभ होतै तब किसान सभ ठीकसँ रहतै ऐसेमे किसान इएहके कारण है कि किसान आत्महत्या कए लेइत छै